میرا سب سے قابل فخر کارنامہ ہے جب میں نے پرگتی میدان سے پس دلی کامپٹیشن کا فرسٹ پرائز جیتا تھا اور جب وننگ ونر ونر اناؤنس ہوا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی میں بہت خوش تھا بہت بہت بہت بڑا فخر کارنامہ تھا